ہیلو گڈ مارننگ سر ارے سر میں پرسوں آپ کے شاپ پہ گیا تھا آپ باربر صاحب بات کر رہے ہیں نا ہاں وہ جو کیا نام کہتے ہیں سنٹرل دہلی کے پاس آپ کی دوکان ہے اسٹائلش باربر کے نام سے وہیں سے بات کر رہے ہیں نا ارے سر میں آج کا اپائنمنٹ لے کر کے آج کا نمبر لگایا ہوا تھا سر میں لیکن میں آج پہنچ نہیں پایا سر تو کیا نام کہتے ہیں کیا میرا کل کا نمبر لگ سکتا ہے سر لگ جائے گا سر ارے اصل میں اس دن آپ تھے نہیں وہاں پر شاید تو کیا ہوا نا کہ آپ کے جو لڑکے کام کرتے ہیں آپ کے یہاں ان لوگوں کو بھی ڈیٹ نہیں پتہ تھا صحیح سے تو سر مجھے ریٹ کے بارے میں پتہ تھا پتہ کرنا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس اصل میں ہمارے تین بچے بھی ہیں سر تو سب لوگوں کا ایک ساتھ کٹنگ وغیرہ کروانا ہے تو کچھ ڈسکاؤنت وغیرہ مل جاتا سر پورا بلیچنگ کا کیا ریٹ لگاتے ہیں آپ سر ہمارے محلے میں ساڑھے تین سو روپیے مانگ رہا ہے آپ کے یہاں کچھ کم ہو جائے گا سر ارے سر تین سو غریب آدمی ہوں سر کچھ اور رعایت ہو جاتی اصل میں تینوں بچے ہیں کچھ کا ہو جائے گا سر ہاں ہاں ملاقات تو خیر کر ہی لوں گا سر لیکن میں وہی کہہ رہا اصل میں آپ کے ہمارے یہاں سے قریب پانچ کلو میٹر دور ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی کاریگری جو ہے نا بہت اچھی ہے سر اس لیے اور میرے ایک میرے ایک ساتھی ہیں وہ بھی آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ آپ کے یہاں کی کٹنگ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے اچھا آپ کا جو وہ بار وہ جو شاپ ہے آپ کا اسی کے پیچھے جسٹ میرا آفیس بھی ہے تو میں نے سوچا کہ میں وہیں پر جاتا ہی رہتا ہوں تو کیا نام کہتے ہیں ایک بار آپ سے ملاقات کر کے کٹنگ وغیرہ کا کام کروا لیا کروں گا تو سر یہ کیسا رہے گا سر بتا دیجیے تھوڑا سا اچھا اوکے سر میں آ تو جاؤں گا چلیے سر ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ کل کتنے بجے کا اپانمنٹ کل لے لیں گے کل کتنے بجے تک آپ خالی رہیں گے یہ بتا دیجیے اسی حساب سے میں آ جاتا ہوں سر نو دس بجے کے بعد سر نہیں سر اصل میں کیا ہے نا مجھے آفیس والا مسئلہ رہتا ہے ہے نا تو آپ ایک سے دو کا اگر آپ ٹائم دے دیں مجھے تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ وہ لنچ ٹائم رہتا ہے میں آپ سے ملاقات بھی کر لوں گا ہو جائے گا سر اوکے سر تھینک یو ویری مچ سر کل آتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں ٹھیک ہے سر